मोसानायनि सोमोन्दै गोदोनि मोसानाय आरो दानि मोसानाया बुहुद फाराग जाबाय गोदोआव ओरैनो जानला मोनला खाम जथा आरो बे दमासिफोराव देमसि मोसायोमोन हौवा सासे हिनजाव सासे जालायनानै दानिया खिन्थु मोसानायनि स्टाइलाबो जुदा जाबाय गासैबो सोलायजोब्बाय आरो बे गथ' गथ'फ्राबो स्टेजआव मोसायो आरो हिन्दी मोसायो माबा मोसायो बेबादि जाबाय जोंनि बर'निया खेराइ बागुरुम्बा बेफोरबायदिबो मोसानाय दङमोन खिन्थु दा आलदा आलदा जालांजोब्बाय आरो मोसानायाबो माबाखौ जुगखौ लानानै गासैबो सोलायजोब्बाय गोदोनि आरो दानि बुहुद फाराग जाबाय गोदोनाथ' कुनु माबा गैया जिखुनु जेरै मोनो एरैनो मोसालाबायोमोन खिन्थु दानिया स्टेजआव मोसायो आरो स्टेन्डार्ड जालांबाय आरो गासैबो सब माबायानो मोसानायानो दानिया ग्रुप ग्रुप ग्रुप गोदो उन्दैया उन्दै गेदेरा गेदेर बोराया बोराय बुरैया बुरै बैसागुफोराव बिदिनो सेंग्रा दोलो सिख्ला दोलो बुरि दोलो गथ' गथाय दोलो बेबादि अनेख मोसायो मोसायो आरो दानिया जों नुनो मोनो बेबादि गोदोनिया जिखुनु ज' ज' बेनि न' बेनि न' बैसागुफ्राव मोसायोमोन आरो हाबा खेराइआवबो मोसायो दाबो मोसायो अबस्से हाबा खेराइआव खिन्थु जुदा जाबाय आरो गोदोनिफ्राय बुहुद जुदा जाबाय